دوڑنے کا مجھ کو شوق ہے میں بہت ذوق و جوش سے دوڑتا ہوں مجھ کو دوڑنے میں باغات اور پارکوں میں دوڑنا مرغوب ہے جو کہ صحت کے لیے بھی مفید ہے کیوں کہ ہری گھاس پر ٹہلنے سے شب میں پڑی ہوئی اوس صحت کے لیے ایک طرح سے نعمت عظمیٰ ہے اور تلوؤں کے ذریعے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور راحت بخش ہوتی ہے دوسرے دوڑنے سے ہمارے جسم کے تمام اعضا میں بیداری آتی ہے اور پسینہ بھی آتا ہے پسینے کا آنا ہمارے جسم اور ہماری اچھی صحت کے لیے لازم ہے لہٰذا پسینہ آنے سے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں توانائی آتی ہے واضح ہو ہری گھاس پر ٹہلنا دوڑنا صحت کے لیے تو مفید ہے ہی آنکھوں کے طور میں گویا آنکھوں کے نور میں یعنی بینائی میں بھی اضافے کا باعث ہے جس کے سبب آنکھوں کا دھندلا پن ختم ہوتا ہے تازگی آتی ہے چنانچہ دوڑنا نہ صرف ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے ہم سبھی کو اس جانب گویا دوڑ لگانے کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو صحت کے لیے مانند امرت ہے